आंनि प्रडाक्ट बायनायनि पजिटिभ एक्सपिरियेन्सआ जाबाय जेब्ला आं फ्लिपकार्टाव कार्टेन बायदोंमोन अब्ला बेयो जोबोद थाबनो डिलिभार जादों ओमफ्राय बेनि प्रडाक्टनि वर्थआ एसेल'मोन माने टु हानड्रेडमोन ओमफ्राय बेनि कालार बेनि टिन्ट बेफोर जोबोद मोजां बेनि थाखायनो बे प्रडाक्टखौ जोबोद मोजां मोनदों